हॅलो कोण उलयता हय हय हांव रेखा सतरकर उलयतां हय हय तुका सांग त्यो ज्यो रोंयल्ले आसा दोंगरार दोंगोर आसा आमचो त्या दोंगरार काजू आसा आमचें घर खूब व्होडलें आसा आनी ते पडटा मेरेन वयर उपासनगर जाय काजू पडटा हय

मार्च एप्रील मे अश्यो मे म्हयने अशें लागता

काजू त्यो काजू लागल्यो म्हणटगीर काजू पयली निवळ करचो पडटा निवळ करून जातकीर मागीर काजू लागल्यो म्हणटगीर ते मागीर मुट्टे पुनोवन हाडप ते बिंयो ओळून सेपरेट दवरप ते मुट्ट्यांचो मागीर मोळून रोस काडप रोस काडून तो मागीर एक व्हडलें भाण बी हे करून बसोवन तेजो उर्राक काडप सोरो काडप

हय हय तो सोरो काडप आनी तो मागीर विकपाचो सोरो हय हय निरो विकता निरो बी काडून विकता हय हय येया तुमकां जाय तेन्ना येया लायट आनी आमी चडसो निरो केन्ना निऱ्याचे पयशे घेना फक्त काजूचो सोऱ्याचे पयशे घेता आनी काजू बिंयो व्हरोन आमी फोण्या मार्केटान विकता बागायतदारा काजूच्यो बिंयो हय हय हय आमी केन्ना निऱ्याचे अशें पयशे घेयना हय उर्राक जाल्यार एक दोनशीं रुपयान बाटली जाल्यार फेणी न्हू काजूच्यो कॅजू फेणी म्हणटा पय ते कॅजू म्हणटा पय ते केजू काडटले जाल्यार डबल हें करचें पडटा म्हणजे दोन उर्राक घालून डबल बॉयल म्हणटा तेका डबल बॉयल करून हे दोन उर्राक हे करून म्हणजे फेणी काडटा इतलेनी स्ट्रोंग आसता ती फेणी मागीर चारशीं रुपयान बीन अशी बाटली विकता उर्राक दोनशान जाल्यार फेणी चारशीं रुपयान बाटली अशी अशी आसता हय हय हय तूम तुमी केन्ना पय जाय न्ही तेन्ना फोन करा आनी येया पयलीं मात सांगचें पडटलें किद्याक घरा कडेन बीन ना जालें जाल्यार तशें तेका लागोन तांणी कोणीय दिवपाकूच शकचो ना दुसरो तेका लागोन हांवच जाय पडटा आं तेका लागोन

आं बरें बरें बरें

आं बरें थँक्यू